असां जय झूलेलाल असां सिंधी दिल्लीअ में छ हेन त्योहार ईअं मल्हाईंदा आहियूं ॾियारी मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॾियारीअ में असां राति जो लक्ष्मी पूजा कंदा आहियूं पंद्राहं ॾींहं पहिरियों घर जी साफ़ सफ़ाई कंदा आहियूं पोइ लक्ष्मी पूजा कंदा आहियूं राति खां ॿार को नवां कपिड़ा पाए फ़टाका ॿारींदा आइन हिक ॿिए खे मिठाई खाराईंदा आहियूं ऐं असां सिंधीयुनि में चालीहो बि लगंदो आहे झूलेलाल साईंअ जो चालीहो लगंदो आहे चालीह ई ॾींहं असां जोत ॿहिराण वेंदा आहियूं उते छेॼ लॻाईंदा आहियूं ॾाढो सुठो लगंदो आहे ऐं व ॿ ॿियो हिते असां गनपतीअ जो बि कंदा आहियूं न केरु ॿ ॾींह गनपतीअ जो करे पोइ विसर्जन कंदा आहियूं ऐं केरु पंज ॾींहं करे केरु ॾह ॾींहं करे ॾह ॾींहं गनपती विसर्जन बि कंदा आहियूं पोइ उन्हनि ते सभु त्योहारनि ते हिक ॿिए जे घर वञी करे असां गनपती विसर्जन करे करे ख़ुशि थींदा आहिनि ॾाढो ऐं ॿियो हिते जन्माष्टमीअ जो बि कंदा आहिनि असांजे हिते कृष्ण भगवानु जो जनम मल्हाईंदा आहियूं ऐं हिते हर मंदरनि में झांकियूं सजंदियूं आहिनि असां ॿारनि खे वठी करे अ असां उ उ उते वेंदा आहियूं झांकियूं बि सजाईंदा आहिनि उते ॿारनि खे ॾेखारींदा आहियूं ऐं सिखनि जो हिते नगर कीर्तन थींदो आहे असां नगर कीर्तन में वेंदा आहियूं हिते गुरू नानक देव जी पालकी साहिब बि वेंदी आहे असां सभु ॼणा उते मथो टेकण वेंदा आहियूं असांखे ॾाढो सुठो लगंदो आहे पालकी साहिब ते वञी करे गुरूद्वारे में मथो टेकींदा आहियूं ऐं हिते सभु असां त्योहार जेके बि आहिनि सभु मिली जुली करे असां मल्हाईंदा आहियूं होली बि मल्हाईंदा आहियूं होलीअ में रंग खेॾंदा आहियूं हिक ॾींहं पहिरियों असां होला खे होली ॿारींदा आहियूं होली दहन चवंदा आहिनि उनखे होली दहन कंदा आहियूं उनमें सब ॼणा अऊं ॿिए ॾींहं वरी असां अच हेन होलीअ रंग खेॾंदा आहियूं रंग खेॾंदा आहियूं उनखे धुल्लडी बि चएबी आहे गुलाल खेॾंदा आहिनि हिक ॿिए सां गले मिली करे इन टेम में असां सभु ॼणा पंहिंजो जो बि पछाड़ियूं जो बि भुल चुक हूंदियूं आहिनि सभु हिक ॿिए खे माफ़ु करे गले मिलंदा आहियूं जय झूलेलाल